हॅलो गोवा माइल्स न्ही हांव संजय नायक खोर्ली म्हापशेंच्यान उलयतालों म्हाका एक टैक्सी जाय आशिल्ली तीन चार दिसां खातीर पर किलोमिटर तुमचें कितले पडटले ते म्हाका मातशें सांगात आमकां एक तीन चार दीस लागतले आमचे कडेन उरतली टैक्सी आनी आमी नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा सगळें कवर करूंक सोदतात